हम लोग जो हिन्दू धर्म के हैं वह हम लोग सादा भोजन करते हैं जोकि जो आता है दाल चावल सब्ज़ी रोटी औ खीरा सलाद में चुकंदर अब टमाटर गाजर सलाद में जो कि खाने से सेहत अच्छा रहता है अपना स्वास्थ भी ठीक रहता है वह जो खाने से मन को शान्ति मिलती है अच्छी स्वास्थ रहते हैं सादा भोजन में जितना अच्छा हरा सब्ज़ियाँ भिंडी लौकी करेला सब लोग खाते हैं उसे हरी सब्ज़ियाँ उनसे मास मस इतना नहीं खाते हैं सादा भोजन में जो शान्ति मिलती है उससे सेहत अच्छा स्वास्थ बना रहता है पूजा पाठ करने से मन को जो शान्ति मिलती है हिन्दू धर्म को रामायण पढ़ने से सुंदर कांड पढ़ने से जो पूजा पाठ करती हैं उनसे अच्छे मन को शांति मिलती है व्यायाम करने से सुबह सुबह उठकर यह जो सरीर में थकावट रहती है वह अच्छी से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में अच्छे से स्वास्थ्य व्यायाम करने के लिए सुबह सुबह किया जाता है जोकि शरीर अच्छा स्वस्थ बना रहे अच्छे रोग न आएँ तो इसलिए व्यायाम किया जाता है कि व्यायाम करने से अच्छे

स्वास्थ बना रहे जो व्यायाम किया जाता है तो उससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर